जी एतऽ हम तऽ ठीके कलाकार छी जेना हमर गाममे अहाँ अयलहुॅं हेँ दोसर तरह सँ तऽ एना छै कि एतऽ मे अहाँके बहुत रङ्गके चीज भेटत सब से पहले जे छै नृत्यके गप्प अगर कयल जाइ तऽ झिझिया भेटत आ झिझियाके बाद डोमकच भेटत अहाँके नृत्यमे ओकरबाद अहाँ भागलपुरक गप्प करि तऽ ओतऽ भागलपुरक साड़ी भेटत अहाँके जे बहुत प्रसिद्ध छै मिथिलाके गप्प करि तऽ मिथिला पेन्टिंग छै जे मधुबनी पेन्टिंग से प्रसिद्ध छै ओ चीज छै ओकरबाद अहाँ आगू बढ़ब तऽ सिल्कके जे छै से बहुत काज कयल गेल छै सिक्की मौनी सुनने हेबै सिक्की मौनीके एतऽ काज कयल जाइ छै जे बहुत प्रसिद्ध छै अमेरिका तक सिक्की सँ जे छै से बहुत किछु अहाँके बनत जेना कोनो गुलदस्ता भेलै तेकर जे होइ छै राखैबला से चीज बनै छै ओहिसँ कोनो भगवानके जे छनि से फोटो बनि जाइ छै ओहिसँ एना जँ देखल जाए तऽ बहुत विशेष प्रकारक चीज सब एतऽ अहाँके भेटत ओहि चीजक बनल देखै लए गुलदस्ता भेटत ओकर बाद भगवानक मूर्ति सब भेटत तकरबाद गाछ भेटत ओहि चीजके बनल से अहाँ बुझबै नहि कि ई जे छै से सिक्की सँ बनल छै कि ई प्रत्यक्ष चीज छै तेहन तेहन चीज छै दोसर बात अहाँ जखैन मिथिला पेन्टिंग पर अयबै तऽ पेन्टिंग एहेन एहेन पेन्टिंग छै कि अहाँ देखतै देरी चौंकि जाएब ई पेन्टिंग छै तऽ केहेन छै ई बना केना सकैए लोक तेहन छै बहुत नीक नीक पेन्टिंग सब भेटत जइमे सीता रामके विवाह केना भेलनि से बनल रहै छै फेर ओ माला जे भेलै जयमाला तकर रहै छै से बहुत किछु रहै छै बनल ओहिमे आ अथी जे होइ छै मिथिला मिथिलांचल समाजमे जे बनै छै ओहो पर पेन्टिंग कयल जाइ छै ओ चीज भेटत आ हाथी पर अहाँके पेन्टिंग कयल भेट जाइत मिथिला पेन्टिंग ओहोमे पेन्टिंग बनल रहै छै आ एहेन चीज अहाँके बहुत भेटत जेना झिझिया होइ छै ओहि नृत्यमे अहाँके सात सात टा आठ टा एना घैला कपाड़ पर लऽ कऽ माथा पर लऽ कऽ लोक जे करै छथिन ओ सब घुमै छथिन सात आठ टा लऽ कऽ ओ पूरा एहिमे अहाँके घुमैत भेटतथि नृत नृत्य करैत भेटतथि आ माथ पर लऽ कऽ अहाँके ओ नृत्य करैत भेटतथि सात टा आठ टा नओ टा एना बहुते बहुते जेकरा जतेक होइ छैनि ओ ओतेक दै छथिन से चीज छै अहाँके ओ भेटतथि खेलाइत झिझिया खेलाइत ओ चीज लऽ कऽ आ ओकर बाद अहाँके एमहर जे डोमकच छै ओहो नृत्य होइ छै बढ़िऑं से सब चीज अहाँके एमहर हमर सबहक मिथिलाञ्चलमे हमर सबहक बिहारमे अहाँके भेटत देखै लै